फोटोग्राफी जे करे समाज में घणेई बदिलाउ आहियां आहिनि उणिवीह सदीअ जी शुरूआति खां पोइ फोटोग्राफी माण्हुनि जे जीवन खे दर्ज करण लाइ समाज में जेकी ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि उन पासे माण्हुनि खे जागरुक करण लाइ ऐं ध्यानु धरण लाइ हिन मजबूत तरीक़ो आहे जॾहिं को फोटो वो या अन्याय जे खिलनि जे लाइ या कें मशहूरु जॻहि जी क़ैदि कंदो आहे त हीअ सॼी दुनिया में फैलिजी वेंदो आहे ऐं माण्हुनि खे हिन जे प्रति जागरुक करणु ऐं कार्यवाही करण लाइ प्रेरित कंदो आहे हिन सां सामाजिक बदिलाउ अचे थो ऐं माण्हू इन बारे में बि घणेई जागरुक थी विया रहिया आहिनि इन जे प्रति घन घणनि ई योगदान ॾिनो आहे पर मां पर कंहिं लाइ इन बारे में ॿुधाए न सघंदी आहियां